बोलतनी

चप्पल लैक छै हमरा ओ सभ जे जे सभ मे चमड़ियेमे चप्पल लैके छै

कनि किछु मिलाए जुलाएके करबै हमरो जान बैचि जाइ किछु दाम मोल बढ़िआँ सँ करब कनि

ओकरा सँ किछु काम करबै जएह किछु छै सभ जएह किछु कितना

बोलि देबै दाम तब ने जए करिकऽ होतै अथी डेढ़ सए तकमे ओकरा किछु घट करबै ने एना बलामे

पाँच नम्मर आर जे की कहै छै छओ नम्मर

हॅं तऽ बच्चा बला ई

ठीक छै तब कए बजे कऽ आबु ठीक छै तऽ

लगरौ रहै लड़कोके लै कऽ ठीक